मुझे घूमना बहुत पसंद है और मुझे पहाड़ भी पसंद है जंगल भी पसंद है और नदी और समुद्र भी बहुत पसंद है घूमने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाका बहुत पसंद है क्योंकि पहाड़ों में चढ़ना और चढ़ कर कर नीचे ज़मीन में देखना बहुत पसंद है दूसरा मुझे जंगल इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं और पेड़ों के नीचे बैठ कर के लेटना और सो जाना मुझे बहुत पसंद है नदी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि नदी में बैठ कर के उसमें पैर डाल कर बैठने में बहुत अच्छा लगता है जब नदी में पैर डाल के बैठते हैं मछलियाँ अपने पैरों को मसाज देती है मुझे वह भी बहुत पसंद है घूमने के लिए मैं जम्मू तवी भी जा चुका हूँ और नर्मदा नदी के पास भी बैठ चुका हूँ और जंगल का मैं बताऊँ तो मैं मृगन्नाथ जंगल ट्रिप में गया था मुझे वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा था और सूर्य उदय मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह पाँच बजे जब सूर्य उदय होता है तो पहाड़ों के बीच में जो बादल बनते हैं सूर्य उदय होते ही वह पहाड़ पहाड़ से बादल इस तरीके सें गायब हो जाते हैं वह देखना बहुत अच्छा लगता है